हमरा घूमक मन भेलै गेलिऐ तिल्हेश्वर गेलिऐ ओतय भोला बाबा रहै ओकर पूजा करलिऐ फूल पान चढ़ेलिऐ तहिके बाद दीबारी गेलिऐ ओतय की कहै छै ओतय पूजा करलिऐ पान फूल चढ़ेलिऐ मिठाय तिठाय खरीदकऽ चढ़ेलिऐ तहिके बाद एतऽ तिल्हेश्वर एलिऐ ओतौ भोला बाबा रहै ओतौ पूजा भेलै सब मंदिर उंदीर रहै घुमलिऐ फिरलिऐ की कहै छै आओर ओतए दीवारी गेलै दीवारियोमे की कहै छै भोला बाबा रहै ओतौ पूजा उजा भेलै बाबाधाम गेलै कामर तामर सजेलिऐ गेलिऐ बूलल पैदल रहलिऐ बढ़िआँसँ घुमलिऐ फिरलिऐ बहुत खुश भेलिऐ एलिऐ